میری ایک دوست تھی کافی اچھی دوست تھی وہ میری میں چاہتی تھی کہ اس سے میری دوستی ٹوٹے لیکن وہ میری باتیں نہیں سنتی تھی الٹا سیدھا بولتی رہتی تھی اور میں ہمیشہ چپ کر دیتی تھی چلو کوئی نہیں دوست ہی تو ہے لیکن وہ پھر بھی نہیں مانتی تھی تو میں نے میں نے کہا اس سے کہ تو ایسے ایسے کیوں بولتی ہے تو ان نے کوئی جواب نہیں دیا اور اس نے پھر نئی دوست بھی بنا لی تھی تو میں نے کہا کوئی بات نہیں دوست تو یہ ہے کہ مطلب ایک جاتا ہے تو ایک آتا ہے لیکن وہ میری کافی اچھی دوست تھی اس وجہ سے مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا وہ کہ اور اور کوئی ساتھ میں ٹائم بتاتی تھی مجھے نہیں دیکھتی تھی کہتی تھی کہ تو میری دوست نہیں ہے میں نے کہا کوئی بات نہیں تو پھر بھی نہیں مانیں ان نے دوستی توڑ دی میں نے کہا کہ اتنی سی بات پہ دوستی توڑنی تو ٹھیک بات نہیں ہے تو کہنے لگی نہیں مجھے اب دوستی نہیں رکھنی ہے تو میں نے کہا جیسی تیری مرضی